असांजे महाराष्ट्र में लॻभॻि त न्यूज़ एक्सेस या त न्यूज़ चैनलनि खां या त अख़बारनि खां बि थिए पर अॼु बि बुज़ुर्ग कीअं वधीक न्यूज़ चैनल ॿुधंदा या अख़बार पढ़ण प्रेफर कंदा नंढा ॿार हुननि खे स्कूल मां अख़बारूं मिलंदियूं उहे पढ़नि था बाक़ी जेका असां जहिड़ा माण्हू या युवा जेका अॼु जी पीड़ी असांजे इर्द गिर्द आहे असां त सॼी इंफॉर्मेशन बसि इंशोट में अची थो वञे व्हाट्सअप ते अची थो वञे इंस्टाग्राम ते अची थो वञे असांखे त हर हिकु ख़बरु हर हिकु न्यूज़ हिननि जे माध्यम मां मिली वेंदी आहे अॼु जी युवा पीड़ी त वेही करे न्यूज़ पेपर पढे ई नथी बसि हुननि खे मोबाइल में सॼी इंफॉर्मेशन अची थी वञे